ओ हेल्ल' हेल्ल' ओमफ्राय नोंङो बबेयाव दं अ आं माबा सासे माबानिफ्राय फैदों आरो मोनसे मिडिया बायदि आं इसे निउस लाइभ बायदि नोंनाव जेनेबा सोंनो नागिरदों आरो अ' औ ओमफ्राय नोङो ना गुरो ना दाबो लायदों नामा दाबो लायदों ए बबेयावहाय गुरदों मोन्दोंना अ मा मा ना मोनदों अ अ

गासैबो मोनजोबो आरो ना दा बेनिफ्राय बबेहायबा दंबावो नामा ना लायग्रा जायगाफोर नोंसोर माबाग्रा बात ओमफ्राय दा बाजारा दामआ माबायदि बेसेबां बेसेबां मोनो

अ अ बे ना मोजांफोरा जेनेबा बेसेबांसिमाव मोनो दा

ओ अ मावा फिथिख्रिफ्रा माबायदि जायो ओमफ्राय बाजाराव नाफ्रा दा बायनायफ्रा अ ओमफ्राय दा नोंसोर हिनजावफोर गोजा गुरदों ना हौवाफोरबो दं

होनबाथ' मोनो ना नाया ओरैनो बिरातनो होनबा बे खाथि खालाफ्रावबो मोनो ना नाया मोजांनो

मोजां दे बिदिबा औ ओमफ्राय जेनेबा बाजारफ्रा जेरावबो नानि दामफ्रा एखे नामा नोंसोरथ' जेनेबा ना लायो नालाय मिन्थिगोन ना औ औ दोननोसै औ दे दे औ दे जाबाय होनबा दे